ہماری جو مذہبی ثقافت ہے وہ ہے میں مسلمان ہوں اور ہم لوگ جو ہیں میرا کام ہے کہ ہم لوگ کو میرا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ کو پانچوں وقت نماز پڑھیں دن میں پانچ ٹائم کی نماز ہوتی ہے ظہر اثر مغرب عشا فجر جو ہم لوگ اس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کے رات دن میں اور بہت سے لوگ کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ کا جو ہے وہ ہے رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس میں تلاوت بھی کرتے ہیں ہم لوگ بہت اچھا لگتا ہے اور حکومت ہم لوگ کی جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بولا کہ روزہ رکھو اور ثواب دیں گے ہم تو اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے سے اور ہم لوگ بہت اچھے اچھے بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جس کے اوپر فرض کیا گیا ہے روزہ وہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں روزہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں بہت سے اور ایک ہوتی تراویح ہم لوگ میں وہ بھی پڑھی جاتی ہے اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہ اور بہت سے لوگ مسجدوں میں جا کر کے تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آدمی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہم لوگ میں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سب حکومت نے کرنے کو کہا گیا اور بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ سب ہم لوگ کو کہا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں وغیرہ اور بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز تراویح روزہ